ہاں ہلو ہاں جی بالکل اچھا ٹھیک اچھا دیکھیئے اگر آپ سیر و تفریح کے لیے ایک ہفتے کے لیے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تب جانا چاہیے جب کوئی چھٹی ہوگی بٹ چوں کہ آپ اپنے بچے کا ایک ہفتہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں اسکول میں کیا ان دنوں یہاں اسکول میں کالسیز نہیں ہوگی ٹیچرس پڑھائیں گے نہیں باقی بچے ایک ہفتہ اس بچے سے آگے ہو جائیں گے تو کیا آپ کے بچے کا نقصان نہیں ہو جائے گی سیر و تفریح زیادہ امپورٹنٹ ہے بچے کی پڑھائی سے پھر تو آپ یوں کیجیئے کہ جب جو ہمارے جو فرسٹ سیٹر میں اگزام ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر جو جب تک ریزلٹ آئے گا اس ہفتے آپ لے جائیں اپنے بچے کو ایک ہفتے کے لیے لیکن ابھی تو اگزام آنے والے ہیں بچوں کے اگر آپ اس موقع پہ ایک ہفتہ چھٹی کرائیں گے اپنے بچوں کی تو مجھے یقین ہے کہ آپ نقصان کا شکار ہی ہو جائیں گے ہاں ہاں آپ ایک لیو لائیں لکھ کے جس میں آپ جو ہے ایک ہفتے کے لیے جو اپنے بچوں کی جو ہے لیو مانگیں گے باضابطہ طور پر اور ممکن بنائیں کہ آپ یہ جو ہے جو جب یہ اگزام ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ پلان کریں